हा हा साईं हरिओम हरिओम हरिओम साईं कीअं आहियो आहियो किथे ॾिसण ई कोन था अचो हा ॿुधायो ॿुधायो साईं वरी छा छा थियो साईं छा ख़बरचारु अच्छा अच्छा ईअं छा हूअं यादि न कंदा आहियो ठीकु आहे ठीकु आहे ॿुधायो ॿुधायो हा हा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा अच्छा हा हा हा हा ठीकु आहे जी जी ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु मां ईंदुमि हा त अचांव हींअर हिकिड़ो ॿ ॾींहं ज़रूरी कमु आहे किथे त उहो ॿ ॾींहं कमु पताए करे मां अचां तव्हां वटि घरु ऐं चेक कयां किथां लीकेज आहे भिति में टाईल्स में त लॻल आहिनि उन या वाटा खुली विया आहिनि यां छा जेको बि आहे प्रॉब्लम जेको थियो आहे हू सॼो चेक करिणो पवंदो पंहिंजो पाणी किथां थो लीक थिए टांकी मां यां किथां लीक आहे यां टाईल्स में अची करे टैंक अच्छा अच्छा ईअं हा त ठीकु आहे त पोइ मां अची करे त उहो वाल वाल सभु चेक करिणा पवंदा ऐं जेके तव्हां छिति ते टाईल्स लॻाई हूंदी हू उन जा वाटा लीकेज हूंदा कुझु बि जेको बि प्रॉब्लम आहे उहो त ॾिसण सां ख़बर पवंदी त प्रॉब्लम छा आहे लीकेज किथां खां आहे ठीकु आहे न त मां ॿ ॾीहं खां पोइ अची करे चेक कंदुमि हा उहो मां उहो त ॾिसण खां पोइ ख़बर पवंदी ॿियो किथे किथे प्रोपर लीकेज आहे ॿियो बि किथे हूंदो न बाथरुम पासे हूंदो

अच्छा त उन जे बराबरि हा हा अच्छा अच्छा अच्छा ख़र्च त साईं ईअं आहे न मां अचां उते ऐं सॼो चेक कंदुमि छा छा किथे किथे प्रॉब्लम आहे ऐं कहिड़ी नईं शइ पवंदी यां कहिड़ी वाल वाल ख़राबु थी वियो हूंदो थी सघे थो त वाल बि चेंज नओं विझिणूं पाण खे ऐं उहो तव्हां उन ॻाल्हि जो ख़र्च ई चिंता न कयो जेतिरो हूंदो जेको रीज़िनेबल ऐं जेको ज़रूरु हूंदो सामान घुराए करे ऐं नईं फिटींग तव्हां खे करे ॾींदासीं ऐं तव्हां जो प्रॉब्लम सोल्व थी वेंदो ऐं बिल्कुलु ठीकु थी वेंदो ॿियो कुझु प्रॉब्लम आहे छा हा हा हा हिकु त हा हा हा हा हा सही ॻाल्हि हा न न उहो सही उहो सभु ठीकु थींदो सुठो थींदो ऐं मां अची करे ॾिसंदुमि आईटम छा शइ खपे त उहो पाण घुराए वठंदासीं इन खां पोइ ॿियो बि कुझु आहे घर में लीकेज जी हा हा मां ॿ ॾींहं खां पोइ न अॼु समुझो सतावीह तारीख़ु आहे न मां पहिरीं तारीख़ु अची वेंदोमांव बस ठीकु आहे पक पक पहिरीं तारीख़ु पक बिल्कुलु पक तव्हां बिल्कुलु निश्चिंत रहो ठीकु आहे नालो आहे रवेची रवेची हार्डवेयर हा आदिपुर में गोल चकिरे जो गोल चकिरो आहे न झंडा चौक उन जे पासे में साॼे पासे हा हा हा न न असां ही झूनो आहे सभु हिते ई असां जी जी

बराबरि हा हा न न ज़रूरु तव्हां निश्चिंत रहो मां अची वेंदुमि पहिरीं पहिरीं तारीख़ ते अची वेंदुमि पक हा हा हा मां पहिरीं तारीख़ु अची वेंदुमि नास्तो तव्हां वटि कंदुमि बस ठीकु आहे चङो साईं हरिओम साईं